माछ मारै सम्बन्धित किछु पर्यावरणसँ सम्बन्धित छै जे मछली जलीय जीव होइत छै आओर एखन जे हम अहाँ गाछ वृक्षमे जे दबाइ छीटैत छी खास कऽ कऽ कीड़ाकेँ मारयके लेल या पीड़कके मारयके लेल ओ दबाइ जलमे पहुँच रहल अइ आओर जलकेँ प्रदूषित कऽ रहल अइ एहिसँ विभिन्न प्रजातिके मछली मिथिलाञ्चलमे सैकड़ो प्रजातिके मछली पायल जाइत छलै लेकिन एखुनका समयमे जे परम्परागत मछलीसभ छलए हमरसभक से विलुप्त होइ के कगारपर अइ तकर मुख्य वजह जल प्रदूषण अइ आओर जल प्रदुषण मुख्य रूपसँ हमरा अहाँके कारण भऽ रहल अइ जे हम अहाँ जे फसल या फल या सब्जी या आमपर जे दबाइ छिटैत छियै ओ दबाइ अन्ततः जमीनपर गिरैत छै आओर वर्षाके द्वारा ओ कोनो जलाशयमे पहुँचैत छै आओर जलाशयमे पहुँचलाक बाद ओहिमे रहैवला जे जीव अइ मुख्य रूपसँ मछली तकरा अस्तित्वपर सङ्कट पैदा करैत अइ आओर विभिन्न प्रजातिके मछली जे अइ से विलुप्त भऽ रहल अइ हमसभ परम्परागत जे पालैत छलहुँ मछली जाहिमे रेहु कतला नेनी वगैरह वगैरह ओ मछलीसभ उपलब्ध अइ आओर बाँकी जे पूर्वमे मछलीसभ हमरा बाढ़िमे अबैत छलए सेसभ